पहली गल्ल ऐ कि मिगी सलाई करने दा बहुत ज्यादा शौंक हा क्योकि मेरी ममा घार कपडे़ सिलदे है और में जिसले उंनेंगी सिलदे दिक्खदी ही मिगी ओंदा हा कि में बी सिला ठीक ऐ अश उसले काफी छोटे है आसेगी नेई है सिलन दिंदे ममां फिर में जिया थोडे होई कि हां में मशीन चलाने लाइक होई फिर ममा जिसले ममा होरे सिला दे होना में उसले उंहेगी दिक्खदे रौंहना कि ओह् कियां कियां केह् केह् करा दे प्रापर तरिके कन्ने फिर ओह् चीजां मेरे दिमाग च मतलब बैठी गेइयां कि हां पहले कपडा लेना ऐ फिर उसी कट्टना प्रापर नाप लेइये ओहदे बाद अस उसी सीली सकने हां फिर में इयां किता पहले में थोह्ड़ा कट पीस लैता ओहदे उपर ट्राई किता आपू पूरा मतलब नाप लेइये फिर ओह् आसे कट्टेआ प्रापर तरिके कन्ने जिसलै साढ़ा ओह् पूरा होई गेआ पूरा होई गेआ कि हां में स्हेई कट्टेआ ऐ फिर ओहदे बाद में मशीन चलाना शुरु कीती जेहडा आसे पुरा प्रापर तरिके कन्ने सीता पर ओह् ठीक बनी गया फिर मिकी थोह्ड़ा कान्फीडेंस होई गया कि हां में करी सकनी फिर में पुच्छिये जो चिजां मिगी नेही पता हिया में उंहेगी क्लेयर करना शुरु करी लेआ और जिसले ओह् मतलब जित्थू जित्थू पता नेईं हा पहले में अपनी फैंमली गी पुच्छेआ जिसले जित्थू उंदी बी इक कनफुयन ही हां क्योकि किश चीजां हियां उंहेगी कलेयर नेईं ही जियां तुस सलावर बगैरा सिलना होई गया और ममा और उसी सिलदे नेई ऐ है फिर में फौन दी हैल्प लेती फौन दी मदद कन्ने में पुरा में मतलब कि जो जित्थै मने गी कन्फुयन ही में ओह् क्लेयर कीते ओह् डाउट कीते क्लेयर फिर में आपे अपने हत्थे पहले मतलब कि ऐ रक्खेआ कि मिगी पैहलें सिलना फिर किश जेहडे ममा और सिलदे है ना कपडे़ ओह् ते मिगी प्रापर तरिके दे आई गये हून ममा होर मुडे़ दे कपडे़ नेईं सींदे ऐ हे और फिर में मिगी ऐ हा कि मुडे़ दी शर्टां सीनियां न ज्यादा मिगी मेल दिया पेटां सीनियां ना जेहड़ै ओह् सिक्खना मेरे आस्तै बड़ा मुशकिल हा क्योंकि मिगी ओहदे आस्तै कोई गाइड करने आहला नेईं हा और कोई ऐसा ऐ हा बी नेई हा कि जो सिलदा गै रवे और में ओहदे कशा सिक्खेआ ऐसा किश नेईं हा क्योकि साढ़ु ऐरिेये च बहूत ज्यादा घ्टट्ट लोक हे जेहडे़ सिलदे है स्टिचिंग करदे हे फिर मिगी मतलब में फौन दी हैल्प कन्नै गै पैहले सब तू पैहले जो शर्टा बनी दियां हियां में उंनेंगी दिक्खा उंहेगी उधेडे़आ पूरे गी ओहदे बाद जो ओहदा तरिका हा ओहदे कन्नै ऐंचीटेप कन्नै नापेआ सब कीता फिर फौन दी हैल्प कन्नै में ओह् स्टिचिंग कीती और शर्ट स्हेई बनी ओहदी बजह कन्नै में मेरा इंटरेस्ट होई गेआ कि हां में मेल दे बी कपडे़ सिलने ना ते हून में सिली सकनी आं और ठीक ऐ कि आं फोने र मिगी हैल्प लब्भा दी ऐ मे करी सकनी हा कोई सपेशल सिक्खन नेईं गेई में और फिर ओहदे बाद कुडि़ये दा हर इक सूट सब तू पहले में सिंपल सूट सिले ओहदे बाद जिसले में सिपंल सूट सिले पहले में अपने बी सिले फिर में अपने चाचा ताये दे जेहडे रिलेटिंव है मतलब उंदे बी सिले फिर ओहदे बाद फैशन आहले सूट होई गया ओह् सूट बहुत ज्यादा प्रकार दे होंदे सिंपल सूट ते सिले लेंदे ना क्योकि ममा और सिलदे है अवा अज दे फैशनएवल सूट है हां फ्लेयर बगैरा सलवार बगैरा ओह्दे बाद लैंह्गा चोली बगैरा ओहदे बाद शर्ट पैंटें कन्नै शर्ट लगदी ऐ

ओह् होंदे ना हून बुआएज आहली शर्ट बनानी होऐ और अगर पलायो आहली शर्ट बनानी होऐ ओहदा इक काफी फर्क होंदा गले च फर्क होंदा ओहबी बनाई लेनी होन्नी आं ओह्दे बाद पैंट टाप मतलब जेहडि़यां टाप चलदियां ना पेंटे कन्नै ओह् जिस तरिके दी मर्जी बोल्लो में ओह् बनाई लैन्नी आं ओहदे बाद मतलब सूट जो बोल्लो ओहदे बाद सलवार सूट हून सलवारा बी बहूत ज्यादा प्रकार दियां ना सिंपल सलवार हजूरी सलवार और तोती सलवार मतलब कि और बी पजांवी सूट पूरे पूरे प्रापर तरिके दा मनानी होनी हां में और और मेल दी बी में हून पैंट मतलब सिलने होन्ने आं और मेरे लेई कि और बी कुसे दे नेई सिले पर में अपने भ्राएं दे सिले ओहदे बाद जेहडे़ दुऐ सूट न हां एह् है कि में इन्नी प्रफैक्ट होई गेदी आं टैलरिंग बिच कि अगर बाईचाॅस कुदे और सेटल नेईं होई सकी ते इन फ्यूचर में अपना जेहड़ा टैलरिंग दा कम्म खोह्ली सकनी आं और जेहडे डाउट होङन जित्थै कोई होग ओह् में क्लेयर करी लेङ तदूं तक सब ठीक ऐ मतलब आंदा ऐ मिगी टैलरिंग दा कम्म पर एह् में कुसे कोला सिक्खेआ नेई ऐ में इक ते ममा कशा जेहड़ी गाइड आई गाइडलाइना लैतियां और बाकी में फोन उपरा सारा सिक्खेआ और प्रापर स्हेई तरिके कन्नै में करी लेआ मतलब इन्नी श्योरिटी ही मी क्योंकि मिगी अग्गे पिच्छे काफी लोके दे कपड़े सिले ना और घार वी अपने में सिलनी होनी हा